तुसें गी पैह्लें सब तूं पैह्लें मेरा नमस्कार ते जि'यां कि तुस दिक्खा दे हो पैह्ले जमाने च जिस स्हाबे दी डोगरी होंदी ही जि'यां साढ़े दादे परदादे दिक्खी लैओ उं'दी बोल्ली जेहड़ी ही ते डोगरी बड़ी अच्छी ही ते हून ते जेहड़ा अजकल टैम चला दे ऐ इस बेल्ले ओह्दे बिच केह् होआ दे के जेहड़े हून दी जनंरेशन ऐ उ'नेंगी डोगरी दा पता गा नेई ऐ भाशा केह् होंदी ऐ मतलब साड़ी जेहड़ी भाशा ऐ ते डोगरी मतलब मात्र भाशा ऐ डोगरे दी ते में ते इ'यै चाहन्नां के नमें जेहड़े बच्चे न उ'नेंगी डेगरी आनी चाहिदी ते सिक्खनी चाहिदी उ'नें